ہندوستان کی تصویر میں میں ہندوستان میں بنے ہوئے بہت ساری عمارتیں دکھانا چاہوں گی جیسے کہ تاج محل ہوا محل ہے مندریں ہیں اور جامع مسجد ہے جو کہ خوبصورت پتھروں سے بنا ہوا ہے ساتھ میں جو ہے یہاں کے بڑے بڑی نئی نئی تعمیر ہوئی عمارتیں دکھانے کے لیے ہیں ساتھ میں جو ہے ہندوستان کی کی شہری زندگی الگ ہے جہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور دیہات کی زندگی بھی وہ ایک دم مختلف تصویر ہے جہاں پہ کھیت ہیں کھلیان ہیں ہریالی ہے پیڑ ہیں تو ان کی تص وہ بھی ہندوستان کے ایک الگ ہی تصویر یا رخ پیش کرتا ہے تو میں یہ سب دکھانا چاہوں گی ہندوستان میں سب بہت بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں جیسے کہ ہمالیہ ہے ہندوستان کی ایک سرے پر ہے تو دوسرے سرے پر تامل ناڈو ہے جہاں پہ ہریالی ہی ہریالی ہے اور ہندوستان کے مشرق مغرب کے حص حصے میں مغربی اس میں جو ہے ریتیلی زمین ہے تو مشرقی اس میں ندیاں ہیں مشرقی زمین پہ پانی ہے اور وہاں پہ جو ہے کھیتی کا وہ ہے تو یہ تصویریں میں ہندوستان کی تصویر دکھانے کے لیے میں ان سب کو دکھاؤں گی ساتھ میں جو ہے یہاں پہ ہر جگہ کی زبان اور تہذیب الگ ہے تو یہاں پہ ہر جگہ کے کپڑے الگ ہیں کشمیر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں اور تامل ناڈو کے کپڑے الگ ہوتے ہیں مدھیہ پردیش میں لوگ الگ کپڑا پہنتے ہیں اور اتر پردیش میں لوگ الگ کپڑا پہنتے ہیں اسی طرح کھانوں کی تصویریں دکھانا چاہوں گی